जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेरायनो लागा जायगा भैरब खन्धक दङ ओमफ्राय अरां नेशेनेल पार्क दङ डिमाकुसि ट्रि हाउस बिनिफ्राय करदै बे जायगाया जोबोद मोजां होन्ना खोनादों आंबो मालाबा सम मोनबा थांनो लुबैयो बेफोर जायगायाव गिदिंनो जायगाफोरखौ नायनो जोबोद समायना जोंनि उदालगुरि डिस्टिक्टनि बे मोनब्रै आरो बुहुत दंबावो जे मोजां मोजां नाथाय जोङो थांनो सुबिदा मोनाखै मालाबा सम मोनबा थांसिगोन बेफोर जायगाफ्रा नायनोबो लुगैयो